وعلیکم السّلام جی بتائیے ہاں ہاں آپ نے صحیح جگہ کال کیا ہے کیا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں

ہاں باکل ہاں ہم تو اِسی کام کے لیے ہیں ہی ہیں بالکل ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ بتائیے مطلب کس ٹائپ کی آپ کو خدمات چاہیے کتنے لوگ آپ کے ہیں اچھا اچھا دیکھیے ہاں ہمارے یہاں تو مطلب مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں جیسے کہ اسکارپیو ہے اور دوسری بھی گاڑیاں ہیں اور ہم جو ہے سات سیٹر بھی رکھتے ہیں آٹھ سیٹر بھی رکھتے ہیں گیارہ سیٹر بھی رکھتے ہیں دس بھی رکھتے ہیں آپ کو جو جو بولیے گا وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی ہاں ہاں بالکل

ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈریس بھیج دئے ہیں مجھے اچھا ٹھیک ہے وہ مجھے بھیج دیجیے گا اور کل جو ہے مطلب گاڑی آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گی

کرایہ تو جیسے کہ آپ بتایا کہ آپ لوگ سات لوگ ہیں تو تو سات ہزار لگے آپ کا کرایہ

دیکھیے ایسا ہے کہ میں تو دو دوسرے اے ایجنسیوں ایجنسی والے سے کچھ کم بھی لے رہا ہوں لیکن اگر آپ بولیں گے تو تھوڑا بہت کچھ کم ہو جائے گا لیکن چلیے بہت بہت شُکریہ آپ کا جی چلیے دیکھیے ہم تو کرایے سے اتنا کم کرتے نہیں ہیں لیکن آپ بول رہے ہیں تو ایک ہزار کم کر دیتے ہیں چھ ہزار چھ ہزار پر اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ایڈریس بھیج دیجیے گا تو کل آپ سے یہاں پہ جو ہے گاڑی پہنچ جائیں اور آپ اور آپ جو ہے مطلب جو ہے پیمینٹ جو ہے آن لائن بھی کر سکتے ہیں جو میرا نمبر ہے اور یا پھر آپ جو ہے کیش بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک شُکر